हमरासभके गाँवमे जे माछ मारल जाइत छै तऽ पहिने मलार आबैत छै मलार आबैत छै तहन पोखरि पर गेल तहन जाल खसेलक बरका जाल अनैत छै चारु बगलसँ जाल लगा देलक तहन धीरे धीरे जालकेँ घिचलक तहन जाकऽ ओहिमेसँ माछ निकाललक तऽ हमरासभकें एहिना एकतरहसँ ई भेल माछ मारैके आ एकतरहसँ होइ छै जे छोटका पोखरिसभ जे रहैत छै ओहिमेऽ कन्टरसँ पानि ऊपछिकऽ सभटा पानि ऊपछि लैत छै मशीन लगाकऽ या कन्टरसँ आ तहनो माछ मारैत छै तऽ ओ माछ जे होइत छै तऽ ओ माछ देशी माछसभ रहैत छै ओहिमे जे ऊपछिकऽ मारैत छै तऽ ओ माछ बेसी बढ़िआँ होइत छै बेसी महगो बिकाबय छै हमरासभके बेसी घर पर इएह कन्टरेवला माछ ऊपछिकऽ मारल जाइत छै जालोसँ मारैत छै कम सम